जीअं डांसर ऐं महाडांसर में ॾाढो फ़र्क़ु आहे डांसर उहो थींदो आहे हिकु कलाकार ऐं महाडांसर महाकलाकार डां कलाकार उहो थींदो आहे जेको पंहिंजे कला खे माण्हुनि जे साम्हूं ऐं उहो प्रदर्शन कंदो आहे ऐं ॾेखारींदो आहे उन में कई प्रतिभाऊं हूंदियूं आहिनि उन वटि ख़ासि हिकु प्रतिभा न हूंदी आहे उन खे कलाकार चइबो आहे ऐं कलाकार भले हीअ हिकु ई ॻाल्हि में शिक्षा करणु करे ॿियनि तरह बि पंहिंजी कला करे सघंदो आहे पर महाकलाकार उहो आहे जेको कंहिं बि हिकु विषय में पंहिंजो जीवन व्यक्त करे ऐं कला में ई डांसर में ई पंहिंजी कला में पंहिंजो जीवन पूरो विषय ते ई पंहिंजो ध्यानु ॾिए उन खे महाकलाकार चइबो आहे जीअं पंहिंजो बिर्जू महाराज महाकलाकार चवाईंदो हुओ ऐं उन में कई कलाऊं हूंदियूं हुयूं हू पंहिंजी कला सां डांस सां गॾु गॾु ॻाइण जो कम बि कंदो हुओ जेको परागत हुजे उन खे कलाकार महाकलाकार चइबो आहे